खेल करने वाले प्रायोजकों का ऑफिस में बहुत बड़ा उद्योग का प्रायोजकों को बहुत बड़ा उद्योग मिलता है इसमें जितने विज्ञापन आता है वो सब उनको भी उद्योग मिलता है वो पेपर में देते हैं वो टी वी में बताते हैं मोबाईल में देते हैं इन सब से भी वो होता है वहाँ काम करने वाले इतने लोग रहते है सबको काम मिलता है झाड़ू लगाने वाले हैं पानी गिर जाता है तो उसको सुखाने मैदान सुखाने वाले हैं उन सब को भी काम मिलता हैं जितने वहाँ पर बैठे रहते हैं देखने वाले उनको वो उन लोग सब बेच बेच कर बिचारे गरीब लोग अपना पेट चलाते हैं इस तरह बहुत लोगों को बहुत उद्योग मिलता है और उद्योग को भी इससे बहुत प्रभाव मिलता है टिकेट खरीदते हैं सब करते है इससे बहुत बड़ा उद्योग का साधन है